आप कटिंग वाले भाई साहब हैं क्या वो किस ये मतलब ये किस किस तरह का कटिंग होता है हाँ कटिंग करवाना थी तो आप बताइए मतलब कितने तरह का कटिंग होती है वो थोड़ा बच्चों को लेकर आना था बच्चों को कटिंग करवाना थी तो बच्चों की भी हो जाती है क्या तो आपका मतलब आपकी दुकान किस रोड पर है

मैं थोड़ा बाबई का रहने वाला हूँ तो आप बताइए मुझे म वहाँ का एड्रेस और टाइम बताइए आपका

और आपका कुछ मतलब हॉलिडे वगैरह कुछ लंच का टाइम

अच्छा आप चार्ज हाँ जी थोड़ा मसाज भी करवाना था इसलिए पूछ रहे थे हम जी कुछ कम ठीक है तो आप मतलब ये चे चेहरे की मसाज भी है और थोड़ा सा बच्चों का कटिंग भी करवाना है जी

अगले संडे को आता हूँ

मेरा नाम मोहन कुमार यादव मैं बाबई का रहने वाला हूँ माला से ओके वो क्या है पहले से हम लोग कल करवाते आए ना यहाँ पर तो वो दुकान थोड़ी सी हट गई वो रा शाहपुर मेरी दुकान थी तो वो दुकान हट गई इसलिए आपके पास आया जी थैंक यू